नमस्ते ठीक है अपना बताइए हाँ शाम में हम लोग को कानपुर जाना है बताइए अपना भाड़ा हम लोग को जाना है कानपुर दस लोग हैं हूँ दस लोग हैं

दस लोग

आठ हजार जी इतने कम जने का हूँ नहीं आप अपना ही दाम लेंगे और दस लोग को हम लोग को जाना है तो हम लोग आप ही को दे देंगे जाना चाहते हैं पाँच पाँच हज़ार कितना चाहिए हाँ अब वो आप जानिए आप के चलो अच्छा ले लो छ हजार नहीं अब इतना हम बढ़ा दिए अब आप इतना बोलो बढ़ाओगे तो हम कैसे नहीं हमको बस अब जाने अब वो तो छ हजार बोल दिए तो ये दस लोग का छ हजार बोलेंगे बताओ तुम अपना ही रेट लोगे नहीं ऐसे थोड़ी होता है हम लोग गए थे इससे बढ़िया हम लोग जाए घूमने सात हजार में चले आएँगे नहीं आप पूरे हाँ अब आप जानिए कि हमको आप अब आप अपने वजह से लगाएं है या पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज़ पुट योर कॉल ऑन